हेलो नमस्कार श्रीमान् जी नमस्कार नमस्कार बड बढ़िआँ अपन कहू हँ मखानके तऽ बहुत सुन्दर स्थिति अइ बहुत सुन्दर स्थिति अइ ए बहुत खेती कयने छियै पुछू मत बहुत हँ हँ एकदम सुन्दर जय जय आनन्दीमे छी हँ हँ अपने एहिठाम से जे छै ने ई सबटा अहाँके पैकिङ्ग भऽ कऽ जाइ छै हँ मिथिलेके मखान जे छै जे अहाँके सब ठाम पहुँचै छै बड्ड मेहनत होइ छै मखानके खेतीमे पुछू मत हँ हूँ

देखियौ मखानके खेतीके लऽ सबसे पहिले जे छै पानि अहाँके जे छै से बेसियो नहि होयबाक चाही एहि दुआरे कि बेसी जे हाएत तऽ उपज कम हाएत कम हाएत तऽ सुखाड़े पड़ि जएत तऽ दाना नहि पुष्टगर होयतै तहि दुआरे ओ देख देखाओल अहाँके बढ़िआँ से करऽ पड़त लेबर सब जे रखबै या अपने जे रहबै तऽ एहि चीजके निगरानी खुद करऽ पड़त जे पानि नहि बेसी होबऽके चाही नहि कम होबऽके चाही भरपूर मात्रामे होबक चाही हँ हँ पड़ै छै ओ अहाँ जे छै किसान केन्द्र पर जेबै ने तऽ ओतेक तऽ नाम नहि बता सकैत छी अगर बढ़िआँ उपज लेबाक अइ ओ कहबै मखानके खेती करै छी हम एते एकड़मे तऽ ओहि हिसाब से ओ बनाके दऽ देत लिक्विड रहै छै ओ देबै तऽ ओ कीड़ा ओड़ा सब जे रहै छै ने से सब अहाँके

अहाँके नहि कोनो बात छै आ ओ भऽ जेतै ओहि लए नहि कोनो बात छै नहि होयतै तऽ हमरा आबऽ पड़तै तऽ एक दिना आबिके देखि लेबै की स्थिति छै या अहीँ एबै तऽ अहूँ एमहरको स्थिति देखि लेबै तहि से पता लगि जाएत जे कतऽ कोन कमी रहि गेलै अपन माल देश बिदेश सबठाम जाइ छै हूँ हँ मिथिलाञ्चलके अलाबा सब ठाम जाइ छै दिल्ली बम्बइ आब तऽ बिदेशो जाए लगलैए नेपालो दिसन जाइ छै हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हँ होयतै होयतै होयतै होयतै